बे जिउआव बयनिबो बेसेन गोसासिन होनोब्ला जोङो खोनानो मोनो एबा नुनो मोनो जे हिरा सना रुपा बेफोरनो बेसेन गोसासिन आरो सबसे मुल्यबान होनोब्ला जोङो जोंनि थांनानै थानाय जिबनाव जे सामफ्रामबो बाहाफ्लेनाय जे थाखा फैसै रां रुपा हा हु बेफोरनो जोंनि जिउआव बेसेन गोसासिन होननानै जों सानो एबा जोङो मिथियो नाथाय बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिनआ जेंनि जिबनआसो जोंनि जिबनआनो मानो होनोब्ला दिनै जोंनि जिउआ जोंनि देहाफोरा गोगो नङाब्ला जोंनि थाखा फैसा थानाय एबा सम्फथि थानाय रां रुपा थानाया दसेआवनो जोबलांनोबो हागौ बेमार आजार जानाय आरो बेखौ फाहामथाय खलामनायाव दा बे हिसाबै जोंनि जिबननाव बयनिबो बेसेन गोसासिन होनोब्ला जोङो जोंनि जिबन आरो जोंनि देहाखौनो साननांगोन मानो होनोब्ला जोंनि जिबनाबो देहाजों लोगोसे बेसेन गोसाथार मानो होनोब्ला जोंनि जिबना गोमानाय लोगो लोगो जोङो बेखौ नागेरनानै बयनानै मोनफिना बेनि थाखायनो आङो सानो जे जोंनि जिबना बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन सना रुपानिफ्रायबो मानो होनोब्ला जोङो सना रुपाखौ जोंनि जिबना जोंनि देहाफ्रा मोजां थाब्लासो जोंनि जिबना थांनानै थाब्लासो जोङो बायनानै एबा जोङो खामायनानै जोङो सोरजिनो हागोन नाथाय जोंनि जिबनानो गैयाब्ला जोङो बै बेसेन गोसा संसारनि सना रुपाखौ जोङो मोनोब्लाबो जोंहा जेबो लाब जानाय नङा आरो जोङो मोननानैबो जोङो बाहायनो हानाय नङा मानो होनोब्ला जोंनि जिबनानो जुदि जोंहा गैयाब्ला जोङो बे रां रुपा सना रुपा थानानै मा लाब जानो दा बिनि थाखायनो आङो सानो जे जोंनि जिबना जोंनि देहाया बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन बेनिखायनो आङो बांसिनै जोंनि देहाखौ आरो आंनि जिबनखौनो मोजाङै लाखिनांगौ आङो बेखौसो सानो गोजोनथोंसै